हांवें असो कसलोय कोर्स करूंक ना पूण हांव अशें चडान चड अशें वेगवेगळे तरेचे बूक वाचप प्रिफर करता जशे की इतिहास जावं कॉमीक जावं आनी दुसरें कसलें अश्या तरेन म्हाका हे मदत जाता की हांव क्रिएटीव चित चितून बरोवप आनी म्हाका अशे वेगवेगळे विचारूय मेळटा आनी अशें खंय सर्तीक गेले जाल्यार म्हाजे सर्तीक गेले जाल्यार म्हाका मदत मेळटा की हांव अशें चिंतप आनी वेगवेगळे हेतून निबंध बरोवपाक म्हाका मदतूय जाता अश्या तरेन